हाँ तमन्ना कैसी हो कमजोरी महसूस हो रही है अच्छा रात को क्या लिया था खाने में अच्छा तो नर्स वगैरह ने कोई दवाई नहीं दी तुम्हें फर्क नहीं है अच्छा तमन्ना ये बताओ कि मतलब जैसे दस्त अगर तुम्हें लग रहे हैं तो पानी वानी ठीक से पी रही हो कि नहीं अच्छा लेकिन पानी तो पूरा पीना पड़ेगा तमन्ना नहीं तो फिर बोतल चढ़ जाएगी हाँ और मैंने बोला था नर्स को ग्लूकोज़ चढ़ाने के लिए ग्लूकोज़ चढ़ा दिया क्या अच्छा और जो दस्त आ रहे हैं तुम्हें वो कैसे आ रहे हैं पतले पतले आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं मतलब अच्छा ठीक है तो अब ये बताओ कि अब मैं बोतल चढ़ा दूँ या टीका लगा दूँ तुम्हें वो तो होगी ही न तमन्ना ना पानी पी रही हो ना ठीक से खाना खा रही हो खिचड़ी वगैरह तो खाना चाहिए न तो वो गैस बन गई है पेट में दवाई तो मैं लिख के दूँगी तब जब तुम कुछ खाओगी अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो खाली पेट दवाई कैसे लोगी पहले ही तुम्हारे जो है जा जा के दस्त जो है पूरा पेट खाली हो चुका है मैं अभी बोलती हूँ नर्स को वो खिचड़ी भेजेंगी तो वो खिचड़ी खाना और थोड़ी देर बाद जो है बिस्किट ले लेना दो उसके बाद जो है मेरे को आवाज लगा देना वार्ड नंबर चार पे किसी को भेज कर के तो वहाँ से मैं आके एक बार चेक कर जाऊँगी और जो है ड्रिप वगैरह चढ़ा जाऊँगी तुम्हें अगर मुझे लगेगा कोशिश कि भई ज़्यादा तबीयत खराब है तो फिर एक टीका भी लगेगा अरे तो फिर तो फिर रुक भी तो नहीं रही है न तुम्हारे दस्त अब उसके लिए तो फिर दवाई खानी पड़ेगी दवाई के लिए तुम्हें खाना खाना पड़ेगा बी पी चेक कराया था अच्छा ये बताओ जैसे तुम फ्रेश होने जाती हो तो मतलब कैसी पोटी आ रही है तुम्हें काली आ रही है या हरी आ रही है अच्छा नहीं तुम एक काम करो अभी तो मैं दवाई दे रही तुम मेरे को एक बार सुबह न चेक करके बताना

अभी मैं दवाई दे जाती हूँ देखो वो तो लगेगा ही तुमने देखो ना पानी पिया ना रोटी खाई कुछ तुम खा पी नहीं रही हो तो ऐसे तो तबीयत और खराब हो जाएंगी तो टीका भी लगेगा और ड्रिप भी चढ़ेगी और वो सब होने के बाद एक बार जब सुबह जाओगी ना बाथरूम में तो मुझे चेक करके बताना कौन से रंग की आ रही है